पारा अमीनाबाद लालबाग़ हज़रतगंज कृष्ना नगर चारबाग़ आलमबाग़ दुबग्गा पराग चुंगी अलीगंज इंद्रा नगर मुंशी पुलिया मवैया गोमती नगर ट्रांस्पोर्ट नगर